फैमिली ते सारें दी सपोटिव गै होंदी ऐ ते जेह्ड़ियां हाबीज़ होंदियां न उनें'ई पाने आस्तै पर एह् डिपेंड उं'दे उप्पर करदा कि जेह्ड़ियां हाबीज़ न ते ओह् बच्चा कंडियां मतलब किस विचारधारा उप्परा ते ओह्दी मां प्यौ कन्नै उसदी विचारधारा किन्नी मिलदी ऐ अगर उन्दी विचारधारा सेम ऐ तां ते ओह् पाई सकदा उं'दी सपोर्ट बी उं'दे अगर ओह्दे बिच्च गैप ऐ उं'दी विचारधारा च ज़ां जनरेशन गैप ऐ जिसी अस आक्खने मतलब एक दुए सोच नेईं मिलदी तां मता सारा मतलब नेईं होंदा ऐ ग्राएं पिंडें च आम ते जागत किश होर सोचदा पर ओह्दे प्यौ ने किश होर सोचा दा होंदा ते नेईं ते मते सारे जागत ऐसे बी ऐ न जिन्न बेचारे अपने सपने सोचे होंदे पर घरै मजबूरियां कारण ओह् जेह्ड़े आपने सपने नेईं पूरे करी सकदे ऐ न ते रेही फैमिली दी गल्ल ते सारे दे मां बब्ब सपोर्ट गै करदे कोई बी ऐसी फैमिली नेईं ऐ जिसी सपोर्ट नेईं करदा होऐ अगर मेरा ऐक्सपीरियंस जेह्ड़ा होआ तां एह् ऐ कि कुसै दे मां बब्ब नेईं चांह्दे ऐ न कि उसदी औलाद जेह्ड़ी बैह्ली जा किश करा नी तां ओह् चांह्दे गै हैन पर जेह्ड़ा अग्गें जागत होंदा ऐ जिसदे सपने होंदे न ओह् अपने स्हाबै कन्नै उने'ई जीने दी कोशिश करदा ओह् अपने स्हाबै ने उने'ई पाने दी कोशिश करदा पर जेह्ड़े उसदे मां बब्ब होंदे ओह् अपने स्हाबै ने उनें'ई चलदे जां अपने स्हाबै कन्नै चलाना चांह्दे जेह्दे बिच्च ओह् इक दरार पैदा होई जंदी जेह्दे कन्नै ना माऊ बब्बै दे सपने साकार होंदे ते ना गै बच्चे दे साकार होंदे ओह् बश्कार फसियै होंदा सिस्टम चलदा गै नेईं ऐ ते इ'यै हा मेरे स्हाबै कन्नै इ'यै ऐ कि फैमिली सारें दी सपोर्ट करदी मिकी बी मता अज्ज तक सपोर्ट करदी पर मता तक नेईं बी आ'ऊं आक्खी सकना इ'यां अद्ध बश्कार गै जेह्की चीज उ'नें ठीक लग्गै जेह्की चीज उ'नें ठीक लग्गै ओह्दे च ओह् करी ओड़दे मदद जेह्की नेईं लग्गै ओह्दे च नेईं करदे मदद ते इ'यै बाकी अगर उनें'ई कोई मेरी सलाह् ठीक लग्गग जां उनें'ई समझ च आई जाह्ग ते ओह्दे बिच्च ओह् सौ परसेंट देइयै बी

ओस गल्ला गी बजूद दिंदे मेरी ऐ जां मिगी सपोर्ट करदे अगर उ'नेंगी समझ नी आवै तां जेह्की सोची होंदी ओह् बी मैं छोड़ना पौंदी इयां किश बी आक्खी सकदा इंसान ते कदें कदें नेईं बी मिलदी सोच ते सोच मिली बी जा तां बी पैह्ला होना तां चाहिदा नि क्या उं'दी समझ आवै करदी ओह् बस इ'यै हा मेरे बस दा